हांवें तालिगांवच्यान वास्को वचपाक गाडी बूक केल्ली ती आजुनी तो आजुनी पावंक ना त्या खातीर हांव ती गाडी कॅन्सल करतां